جی بتائیے

ہاں ہاں کیا نام ہے بیٹے کا کیا نام ہے آپ کا اچھا اچھا ایان ہاں ہاں جی جی جی نہیں آپ کا تیار ہے بس پریس رہ گئی ہے آپ آ کے لے جائیے ایک گھنٹے میں ہاں ایک گھنٹے میں لے جائیے ڈریس تیار ہے آپ کے بیٹے کا ٹھیک ہے تھوڑی سی یہاں پر لائٹ پرابلم تھی تو پریس نہیں ہو پائی تھی اس وجہ سے لائٹ بہت جا رہی تھی تو ان کے تھی ڈریس پریس نہیں ہو پائی اور آپ ایک گھنٹہ ویٹ کریے ایک گھنٹے میں آپ اپنے بیٹے کی لے جائیے پیمنٹ کر جائیے گا ٹھیک ہے جی جی جی جی بالکل ٹھیک جی جی جی بولیے جی بتائیے سب سب سب تیار ہیں آپ دیکھ لیجیے گا جو آپ نے ناپ دی وہی ہے جو آپ نے ناپ دی ہاں بس ناپ ہاں سب دیکھ لیا ہے بالکل تیار ہے اب آ کے خود دیکھ لیجیے گا پسند آئے تو پیسے دیجیے گا نہیں تو کوئی بات نہیں ہماری طرف سے بیٹے کو پہنا دیجیے گا جی جی بتائیں

نہیں نہیں تو میں ہوں گی نہیں انہوں نے پوچھا نہیں ہوگا مجھ سے اس وجہ سے سل گئی تھی آپ کی اچھا اسے پتا نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ کسی دوسرے بچے کا تھا اسی کا بتا رہا ہوگا جی تو ہم تھے نہیں اس وجہ سے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو تھے نہیں نا کاریگر تھوڑے سے ایسے ہی ہیں بھئی وہ دھیان کہاں دیتے ہیں ہماری شاپ تو ہم ہی دھیان دیتے ہیں وہ ہم ہی رکھ گئے تھے اس وجہ سے ان کو نہیں پتا تھا آپ کی ڈریس تیار تھی بس صرف پریس ہے وہ لگ جائے گی ابھی آدھے گھنٹے میں آپ ایک گھنٹے میں ٹھیک ہے آپ لے کے جانا میں تھوڑا بزی ہوں جی بالکل تیار ہے نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں ارے آپ لے جائیے آپ پیسے بھی نہ دیجیے آپ تیار ہے آپ لے جاؤ لے جاؤ صبح لے جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو